नमस्ते हमें घूमने जाना है हाँ हमें वहाँ का खाना चाहिये हमें रास्ते में ले के जाना है खाना अच्छा चीज बताइये रोटी सब्जी पुलाव चावल दाल बारह लोग को ले जाना है

कितने का है कितना पैसा नहीं नहीं वो सब नहीं चाहिए

थोड़ा कम करिये बारह लोग के लिए चाहिये हमें थोड़ा कम कर के दीजिये

दस दस का दीजिए दस नहीं नहीं दस में करिए बारह लोग को खाना ले के जाना है हमें दस में करिये नहीं अभी हम नये हैं ना तो आप हमें छूट नहीं दे सकती हैं हाँ तो दे दीजिए आपके लिए आप यहाँ आयेंगे

पुलाव चावल पनीर पूड़ी

नहीं नहीं नहीं जो बोले हैं वही पैक करिये खाने में ठीक रहता है ना

ठीक है हमको घर पर चाहिए ठीक है ठीक है नमस्ते